हाँ सम्पूर्ण तरह के के लिए फिसनेस सहने के काफ़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं क्योंकि वह किसी भी तालाब या नदी में कूद जाए तो वह डूबने से नहीं डरता क्योंकि उसके ऊपर विश्वास रहता है और उसे नियंत्रण करता है वह उसे सबसे ज़्यादा विश्वास होता है अपने फिटनेस पर जिससे उसकी साँस जल्दी नहीं फूल पाती और लम्बे समय तक वह पानी में रह सकता है और तैर सकता है इसलिए फिटनेस ज़रूरी होती है स्वास्थय स्वास्थय अब सबसे महत्वपूर्ण होता है पानी में कूदने के लिए तैराकी के लिए स्वास्थय फिटनेस सबसे महत्वपूर्ण हैं इससे उनको अपने आप पर बहुत ज़्यादा गर्व होता है क्योंकि वह विश्वास सहित पानी में कूद जाते हैं अपने साँसों पर फिटनेस नियंत्रण करके अपनी मदद से बाहर निकल आते हैं और लम्बे समय तक पानी में रह सकते हैं